फोटोग्राफीके बात रहल तऽ फोटोग्राफी हमरा बहुत पसन्द अछि बचपनेसँ जे छै हमरा फोटोग्राफी बहुत पसन्द अछि हम हमेशासँ बचपनमे सोचैत रहै छलहुँ जे पैघ भऽके हम एकगो फोटोग्राफीके हॉबी सेहो राखब आओर एखैन जे छै से हम फोटोग्राफीके लिए बहुत तरहके यात्रा केने छी आओर करैत रहै छी आओर हमर हमरा जे अछि फोटोग्राफीमे खास करके वाइल्ड फोटोग्राफी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बहुत पसन्द अछि और एकर अनुभव जे अछि हमरा जे छै से प्रैक्टिस करैत करैत अनुभव बनि गेल अछि आओर एकर जे छै से प्रभाव हमरा काजपर ऐनाके पड़ल जे ई हम कतौ जाइ छलहुँ तऽ कोनो चीजके अगर फोटो देखै छेलियै तऽ ओ हमरा बहुत ही सुन्दर लगै छलै तऽ ओहिसँ जे छै से हमरा ई मनमे ई विचार आयल जे विचार आयल जे हमरो जे छै से फोटो खीञ्चैके शौक शौक हेबाके चाही तऽ हमरो एहिसँ जे फोटो खीञ्चैके विचार जे छै मनमे विकसित भऽ गेल